हा मां सुबुह जो वॉक कंदी आहियां ऐं शाम जो बि वॉक कंदी आहियां पंद्रहं पंद्रहं मिंट छो कि में बी पी बि आहे त उन जे लाइ इलाही सुठो आहे ऐं उन सां ई मां ठीक बि आहियां पहिरों शुरूआति में मां न टहलंदी हुअमि त मुंहिंजो बी पी हाए रहंदो हुयो ब्लड बि आयो हुयो हिकु बार डॉक्टर चए टहलणु इलाही ज़रूरी आहे न त तुंहिंजी कमज़ोरी अची वेंदई शरीर में त मां सुबुह जो बि वेंदी आहियां शाम जो बि वेंदी आहियां पार्क वेंदी आहियां त ॿ चारि माण्हुनि सां उन ॻाल्हाईंदी बि आहियां त उन सां ॿियों बि असांखे तज़ुर्बो मिलंदो आहे वॉकिंग कंहिंजे लाइ केतिरी सुठी आहे असांजे स्वास्थ्य जे लाइ फ्री जी फ्री जी असांखे हवा मिले थी ऑक्सीजन मिले थी त ऐं माण्हुनि सां इंजॉयमेंट बि थी वेंदो आहे त मां सुबुह बि वेंदी आहियां शाम बि वेंदी आहियां ताज़ी ताज़ी हवा मिलंदी आहे ऐं एक्टिविटीज़ बि थी वेंदियूं आहिनि उते भाई खिलणु थी थो वञे या मतिलबु कुझु बि माण्हुनि सां पहचान बि थी थी वञे त हे शरीर जे लाइ त वॉक करणु न टहलणु इलाही ज़रूरी आहे भले पंद्रहं पंद्रहं मिंट ई हुजे